ہم بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے کرکٹ ایک بہت ہی مقصد اور دلچسپ کھیل ہے اس میں کھلاڑیوں کو خوشی اور امید کی بھاری آواز میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور یہ ان کے لیے ایک تفریحی تجربہ بھی ہے جو ان کو اور ان کے دیش کے لوگوں کو جوڑتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے گیارہ فیلڈرس کی ضرورت پڑتی ہے جس میں سے ایک بولر ہوتا ہے اور ایک بیٹسمین ہوتا ہے اور ایک وکٹ کیپر ہوتا ہے باقی جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ فیلڈ پر ہوتے ہیں